हमरा आरके बाप दादा जे छलखिन से मछली मारै लए जे जाइ छलखिन तऽ हमसभ छोट छलियै तऽ जाइ दियै खाना उना लऽ कऽ हुनका तऽ देखै छलियै जे केना मारै छलखिन अऽ बंसी मे बोर दऽ के ओहिमे दऽ देथिन पानिमे हॅं कोन कोन कहियो कहियो फैस जाइ बड़का आ कभी कभी नहियो फँसै आ तकर बाद जे हइ से ओ बेचैके पैकारी बेचैके रहै छलए जाल से घिचबाक छै जाल घीचके जे हइ से घिचिंग ओहिमे मछली फैंस कऽ आबै आ हमहुँ आर वएह देखने जे छै सिखलहुॅं आ सीख कऽ जे हइ से मछली मारि लेलहुॅं ओहि ढङ्ग से खाइयोके कनिक खाइयो आदमी बेचैके भेल लगन पार्टी आर भैल तऽ ओहि जाल से घीचके बुझाइ छै वएह मारैके जे हइ से तरीका ओकरा जे हइ से शुद्ध कऽ मारैके हइ तऽ ओकरा पानियोके कभी कभी पानिके बदलाव करैके नहि भय सकतै तऽ ओकरा उपैछ कऽ आ तब शुद्ध कऽ मारि लेलहुॅं तऽ ओ पैकार लगाकऽ बेच देलहुॅं खइयाके फेर ओकरा खइयाके उराही कऽ के आ पानी दऽ कऽ फेर बरसा अपने होएल बरसा होइ हइ तऽ बारिश अपने भैरि जेतै तऽ फेर ओहिमे बच्चा आनि कऽ डाललहुॅं डालिके जे हइ से ओकरा चारा दऽके नमहर भेल आ अपनाके खाइके गेलहुॅं आ बंसी जेना जे बंसी हइ तऽ बंसी ओहिमे गिराकऽ ओहिमे दऽके बोर आ दै आ तब खेतै खा लै हइ ओ पिउ बंसी डुमऽ लागतै कि घीच लेलहुॅं घीच लेलहुॅं कि मछली फसल यऽ आ आ कहियो कऽ नहियो फँसै हइ